जी नमस्ते नमस्ते यानि कि हमें दूध चाहिए था आपके यहाँ मिल सकता है हमें पेवर दूध चाहिए था गाय का नहीं दस से बारह

जी हमें घी की भी ज़रूरत है और बाकी पनीर उसकी भी ज़रूरत है हमारे यहाँ शादी पड़ी है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा वहाँ पर कितना लगेगा अब हमको कम से कम दस से बारह तो दे दीजिए अगर कम पड़ेगा तो हम आपको और रखे रहिएगा कम पड़ेगा तो और हम आपको बता देंगे बाकी आपके यहाँ रेट कितना है सारे तो इसमें कोई इस्काउंट कितना डिस्काउन्ट अच्छा और कहे रहें अच्छा हमें घी चाहिए था घी कम से कम छः से सात किलो मुझे गाय का चाहिए मतलब दूध से ही अपन उसको बनाएँगे और पनीर भी मुझे चाहिए था कोई भी रहेगा चलेगा कोई दिक्कत नहीं है

और उसमें देखिए बाकी मुझे बेस्ट क्वालटी चाहिए उसमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए अच्छा रहना चाहिए पेवर दूध रहे और अच्छा रहे मतलब कोई यह ना कहे कि अच्छा नहीं है

तो और बाकी पनीर का कितना है आपके यहाँ रेट तो उसमें कितना डिस्काउन्ट मिलेगा अच्छा तो कितना लेंगे कि आप हमको डिस्काउन्ट देंगे दस किलो अगर हम दस किलो ले जाएँ तो आप हमें बीस परसेंट डिस्काउन्ट दे रहे हैं घी हमें छः सात सात किलो तक ठीक है फ़िर हम आपसे आकर बात करते हैं